जी मैंने बचपन से खाना बनाया है और सभी मेरी खाने की तारीफ करते हैं शुरू से यानी मैंने खाना बनाया तो किसी यानी हर प्रकार का खाना सभी को पसंद आता है चाहे मैं दाल चावल रोटी सब्जी घर का साधारण ही खाना क्यों ना सिंपल बनाऊँ तो वो भी पसंद आता है और कभी तीज त्योहारों में ई यानी दूसरे प्रकार का तेल मसाले वाला खाना या छोले भटूरे हों या खीर हो बड़े मंगोड़े हों किसी भी प्रकार के खाने हों तो सभी मेरी खाने की तारीफ करते हैं मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है खाना बनाना तो वैसे ही मैं खाना बनाती हूँ सभी यानी मेरे खाने की तारीफ करते हैं और हर एक प्रकार के खाने बना लेती हूँ मैं